दरभङ्गाके विकासके लेल सबसँ पहिल अछि जे रोड सड़क पूर्णरूपसँ नहि बनि पाएल हँ आओर शुद्ध शुद्ध हवाके लेल पर्यावरण दूषित पर्यावरणके हटेबाके लेल हमरा वातावरणके स्वच्छ रखैके लेल सबसँ पहिले रोड सड़कके निर्माण केनाए अछि आओर ओ रोड हमरा सभके नहि भेटि रहल अइ ओ सड़क नहि भेटि रहल अइ हमसभ बहुत गन्दगीमे छी आओर ओकरा साफ करैके लेल हमसभ उत्सुक छी जे कोनो कोषसँ हमरा सभके अधिकसँ अधिक कोनो चीज मिलै जे ओ हम साफ आओर सुरक्षा स्वस्थ रहैके लेल पर्यावरण स्वच्छ रहैके लेल हमरा सभके बढ़िआँसँ बढ़िआँ हवाके आवश्यकता छै आओर पोखरि सबमे घाटसब नहि अइ ओहोसब बनेबाके हमरा अतिआवश्यक अइ तेँ ओकरा जल्दीसँ जल्दी हम साफ सुथरा करी आओर ओकरा स्वच्छ राखी इएह हमरा सभके अछि गन्दगी हटाबी आओर स्वच्छके राखी